ॿारहे ते में ॿार खिलणा ॿार गुल गुलजार बालिक आहियूं नंढड़ा नंढड़ा पेर असांजा कछ्ड़ा कछड़ा ॿार आहिनि त घरु आहे चवंदा आहिनि त जॾहिं परमात्मा ख़ुशि थींदो आहे त हुनखे ॿार ॾींदो आहे ॿार असांखे जीअं वॾनि खे ॾिसंदा आहिनि तीअं ई पंहिंजी जीवनी कंदा आहिनि हिनजे करे ॿारनि जे अॻियां सुठो ॻाल्हाइजे सुठो ॿोलजे सुठा वीचार रखजनि कॾहिं बि कूड़ु न ॻाल्हाइजे तिखो न ॻाल्हाइजे मां बि ॾाढी ख़ुशि किस्मति आहियां की मूंखे बाबा अमरदास पंहिंजे हिन मां गंज मां मूंखे टे गुल ॾिना मुंहिंजो गुल गुलज़ार मुंहिंजे घर खे गुलशन कयो ईश्वर नम्रता करणु मुंहिंजा ॿार एॾा सुठा आहिनि की कॾहिं बि मूंखे या मुंहिंजे घोटु राजा जे कॾहिं बि अगरि चिंता में जनक ॾिसंदा थोरे बि फेस ते ॾिसनि असांजे आवाज़ सां असांखे सुञाणे वठंदा आहिनि की असांजो मूड कीअं आहे ऐं अॼु हो वॾा थी विया आहिनि त असांखे हर हिकु कमु में असांखे साथ ॾींदा आहिनि ऐं असांखे प्रोत्साहनु ॾींदा रहंदा आहिनि न भाई हीअं कयो हूअं कयो पहिरियां नंढे हूंदे असां हुननि खें सिखारेसुनि अॼु असां हो ॾिसूं था की क़ाबिल थिया आहिनि गुरूअ जी महिर सां ऐं असांखे साथ ॾेई ॿीठा आहिनि हिन जे करे चवंदा आहिनि त जॾहिं बचपन में ॿार नंढो हूंदो आ्हे ॿार यानी मुछ जो वार इन लाइ ॿार जॾहिं नंढो हुजे त उनखें सुठा संस्कार ॾिजनि उन सां सुठो हलजे